मते सारे ऐसे विशे न जिंदे उप्पर अस लिखना चाह्न्ने जां बोलना चाह्न्ने पर किश किश समस्याएं दे कारणें दे वजह् कन्नै अस ओह् नेईं बोली सकने आं ते नेईं गै उं'दे उप्पर कोई बी वीडियो बनाई सकने मतें सार इशू न जि'यां राजनैतिक इशू होई गे ते अगर कोई सरकार चलै दी ऐ ते उसदे खलाफ अगर असें बोलना होऐ कोई सरकार मलाज़म कोई बी इ'यां होऐ तां उसी बी बचैरे बड़ा ढंगै तरीके कन्नै बोलना पौंदा उ'नें लोकतंत्र ते ऐ पर ओह् मि कुतै न कुतै कताबें च गै सीमत ऐ ते बाह्र उसी ओह्दी जेह्ड़ी पूरा जेह्ड़ा लागू करने दा तरीका ऐ जां होए दा जां ओह् पूरा अजें बी नी होए दा ते आम जेह्ड़ा आम नागरक जां आम इंसान ऐ जेह्ड़ा मनुक्ख ते ओह् शोशत होंदा गै रौंह्दा क्योंकि आम नागरक दा कम्म केह् ऐ वोट देना ते शोशत होना तालियां तुलियां बजानियां बस ते बाकी एह् मिगी लगदा कि बड़े सारे ऐसे टापिक न एह् कुतै जेह्ड़े धर्म दे उप्पर डिबेटां ते बैह्सां बूह्सां करदे मेरे स्हाबें बेकार चीज़ां हा उप्पर कोई बेरोज़गारी उप्पर गल्ल करै जां आर्थिक जेह्ड़ी स्थिति ऐ इसलै मंदी पेदी एह्दे उप्पर कोई गल्ल करै ते ओह् सां बड़ी गै स्हेई ऐ अगर कोई आक्खै गी राम गी बचाना ते राम आपूं भगवान ऐ उ'नेंगी केह् बचाना उ'नें असेंगी बचाना जां असें उ'नेंगी बचाना इस चीज़ा हा असें हटियै जेह्ड़े स्हेई मुद्दे न उं'दे उप्पर अगर अस गल्ल करचै तां बड़े दूर तक साढ़ा देश बकास दे रस्ते उप्पर चली सकदा ऐ ते एह्दे उप्पर साढ़ा बी भला होंदा ऐ ते समाज दा बी भला होंदा